कम कंदड़ औरत ऐं घरेलू औरत अॼु इएं वेठे वेठे मूंखे ख़्यालु आयो त सभु चवंदा रहंदा आहिनि लेडीज़ जे बारे में भई घर में वेही करे ज़ालूं कनि छा थियूं ऐं जेके कम कंदड़ औरतूं आहिनि उन्हनि जी लाइफ़ बि सवली न आहे ॾिठो वञे त ॿई पंहिंजे पंहिंजे जॻहि ते पूरे तरह सां पंहिंजो फर्ज़ निभाईंदियूं आहिनि कम कंदड़ औरतूं पाण वधीक ई प्रेशर में हूंदियूं आहिनि उन खां पोइ बि हू पंहिंजो बेलेन्स ठाहे हलंदियूं आहिनि सुबुह सवेल उथी करे पंहिंजो घर जो कमु कारु करे वरी नौकरियुनि ते वञनि वरी उतां अची करे पंहिंजे घर जो कमु कारु कनि ॿारनि खे संभालिन ॿारनि जी स्कूल जी पढ़ाई ट्यूशन घर जे वॾनि जी सेवा इहे सभु कमु कंदड़ औरतूं कनि थियूं ऐं जेके घरेलू औरत आहिनि उहे बि जाम सुठे नमूने घर खे संभालिन थियूं पर ॾिठो वञे त घर घरेलू औरतुनि खे ओतरी अहिमियत नथी ॾिनी वञे जेतिरी कमु कंदड़नि खे ॾिनी थी वञे त इहो फ़र्क़ असां छो था रखूं जेकॾहिं ॾिठो वञे त सुठे नमूने घरेलू औरत बि घर खे जामु सुठे नमूने मैनेज थी करे हरु का पंहिंजो फर्ज़ पूरो थी करे त पोइ इहो फ़र्क़ छो असां उन खे बि ओतिरी इज़त ॾियऊं जेतिरी असां कमु कंदड़ औरतुनि खे था ॾियूं इहो असां खे समुझण ज़रुरी आहे